ते जेह्ड़ा मेरा फेवरट इंस्ट्रूमैंट ऐ म्यूजिक बिच ओह् ऐ गिटार में सिंगिंग करना होन्नां गिटार कन्नै गिटार जेल्लै में सिक्खेआ हा में जेल्लै ग्यारहमीं पढ़दा हा ओल्लै भापा नै गिटार लेई दित्ता हा पंज ज्हार रपेऽ दा ते ओह् गिटार जेल्लै में लैता ते ओल्लै इक्क साल मिगी औंदा निं हा बजाना ठीक ऐ ओल्लै में सिक्खा दा हा यूट्यूब बिच्चा सोशल मीडिया चा सिखदा होंदा ते इन्नै कोई पैसे निं हे की कुसै कोई गुरू बनांऽ बैठे दे सिक्खना होना ते सिखदे सिखदे ते अज्ज ते मिगी थोह्ड़ा बहुत आई जंदा ते में हू'न गिटार कन्नै सिंगिंग करना होना ते बड़ा गै अच्छा सिंगिंग मतलब बड़ा गै अच्छा बजदा मेरे कोला मेन ऐ प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिदी गिटार कन्नै में गिटार बिच बड़ा सारें कोला पैह्लें में ओह्दे बिच कोचिंग सिक्खी सारेगामा सिक्खेआ बजाना उसी गै में इक्क दौ म्हीना लग्गी गेआ ठीक ऐ ओह्दे बाद फिर में ओह्दे कन्नै गाना सिक्खेआ इक्क गाना इक्क गाना में म्हीना म्हीना लाया ठीक ऐ ऐ गिटार बड़ा टफ ऐ उसी बंदे गी सिक्खने लेई कम से कम छे म्हीने छे साल चाहिदे छे जां पंज साल चाहिदे पूरा परफैक्ट बनै जेल्लै मिगी चार साल होए इ'न्ना परफैक्ट ते मी निं आंदा बट में अपने गाने कन्नै उसी गै यूज़ करना होना बड़ा गै अच्छा यार में हू'न में ओह्दे बी कोई परफार्म करने गी गया कुछ मेरे कोल इंस्ट्रोमेंट निं ऐ कोई पर ऐ गिटार अपना मिगी आंदा ऐ ते में लेई जाना गिटार अपने कन्नै कन्नै बजाओ ओह् आक्खा ना गिटार बड़ी गै अच्छा चीज़ ऐ हल्का हल्का वेट होंदा ओह्दा जित्थें मर्जी चलियै गिटार लेइयै ते ओह्दे बिच जेह्ड़े सुर होंदे ओह्दी आवाज़ बड़ी स्हेई होंदी गिटार कन्नै ते ओह्दी अवाज़ कन्नै बंदा कुछ गाओ ते बहुत गै अच्छी आवाज़ ओह्दी निकलदी ऐ ठीक ऐ ते गिटार ते सिंगिंग सिंगिंग ते सिंगिंग बहुत गै अच्छी चीज़ ऐ मतलब में आक्खां में जोल्लै सिंगिंग करना होन्नां में पैह्लें भगवान दा नांऽ सरस्वती दा नांऽ लेइयै गान्ना होन्नां गिटार रक्खेआ अपने कन्नै पैह्लें सरगम गाए पैह्लें रियाज़ करना पैह्लें में रियाज दे हरकते हुरकते करियै ओह्दे बाद में गाना स्टार्ट करना होना जि'यां के मेरा फेवरेट सिंगर ऐ अरिजीत सिंह ओह्बी में ड्रीम ऐ के में ओह्दे कन्नै मिलना ओह्दे कन्नै इक्क सांग ते गां एह् मेरा ड्रीम ऐ बट बड़ा गै अच्छा ओह् अरिजीत सिंह ऐ हम्बल ऐ मतलब के इ'न्ना गै मतलब शरीफ बंदा ऐ ओह् मतलब इं'या उच्छे लोक होंदे निं अजकल निं तां इं'या थोह्ड़े हारे डैह्ल मारदा बंदा ओओह् बंदा इ'न्ना शरीफ बंदा इ'न्ना कोई निं ऐ ओह्बी गिटार बजांदा में ओह्दे कोला गै मिगी इंसीपीरेशन लब्भी गिटार बजाना सिक्खेआ उ'नेईं दिक्खियै गै अग्गै बधना ठीक ऐ ओह् ते मी बड़ा स्हेई बंदा लगदा ओह् मेरा इंसीपिरेशन उ'ऐ ऐ ते में बी जोल्लै गिटार सिक्खेआ ते जेल्लै में ओह्दे गै ओह्दे गाने गान्ना होन्नां ओह्दे गाने गाने कन्नै मेरी आवाज़ बड़ी गै अच्छी निकली जेह्का गिटार अज्ज में थुहाड़े कोला अज्ज में थोह्ड़ा परफेक्ट बनी आ की ते गहिटार कन्नै में गाना इंस्ट्रोमेंट मिगी लगदा गिटार स्हेई ऐ अपने गाने कन्नै मिगी इंस्ट्रोमेंट गिटार स्हेई लगदा